हाँ हमारे गाँव में नलकूप है जिसे हम हैडपंप भी बोलते हैं यह हमारे पानी पीने योग्य और कपड़े धोने के लिए उपयोग में लेते हैं एवं जानवर पशुओं को भी हम इसी से पानी पिलाते हैं और हमारे घर में औरतों के लिए भी एवं रसोई के खाने पीने की में भी यही पानी का उपयोग करते हैं और हाँ हमारे गाँव में कुआँ भी है जिससे हम पानी पीने का लेते हैं और घर में लेडिजों के स्नान के लिए भी हम घर में वही पानी का उपयोग करते हैं जो बहुत अच्छा रहता है शीतल भी रहता है एवं पानी में बैक्टीरिया भी नहीं होते और शुद्ध जल होता है और वह पानी पीने से हमें कोई बीमारी भी नहीं होती नल का और कुएँ का पानी बहुत अच्छा रहता है हमारी सेहत भी अच्छी रहती है उस पानी से